हमारे बालाघाट ज़िले में मुख्य शैक्षणिक संस्थान जैसे कि है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है आईटीआई कॉलेज है और स्कूल में ज़्यादातर विवेक ज्योति

स्कूल बहुत अच्छा है जैसे रानी दुर्गावती गवर्नमेंट एक कॉलेज है ग्रूप ऑफ़ इंस्टिट्यूट है ये सब अच्छे कॉलेज हैं और यहाँ पर सभी स्कूलों की फ़ीस या कॉल्लेजों की फ़ीस से ये कुछ तो सस्ता रहता है और ज़्यादातर लोग अभी अभी पसंद कर रहें बी टेक करना पता नहीं लोगों कि रुचि बी टेक में ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरा है बी एससी एग्रीकल्चर है इस सब्जेक्ट के भी बारे में लोग अपनी पकड़ मज़बूत बनाना चाहते हैं और जब से कोविड हुआ था तब से लोग ज़यादातर बी एससी नर्सिंग या बी एमएलटी डी एमएलटी इस टाइप के डॉक्टरी कोर्स करते हैं जीएनटी पीएनटीएन या स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे आजकल कोर्स करने के लिए सामने आ रहे हैं और इंजीनियरिंग के बारे में भी लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है इंजीनियरिंग को भी बहुत मान्यता दी जा रही है और फ़ीस भी सभी कॉलेजों के सामने जो मैंने अभी बताया आपको विवेक ज्योति स्कूल दुर्गावती गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर दस हज़ार तो आपको कम लगती है और अच्छी व्यवस्थ है स्कूलों में बच्चों को टीचर अच्छा सा पढ़ाते हैं खेलने कि पूरी पूरी व्यवस्था है